جی مجھے ایک ہیڈ فون کی ضرورت تھی جس کے تعلق سے میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرو تم بوٹ کا آن لائن ہیڈ فون اوڈر کر لو تو اس کے کہنے پر میں نے ایمزون سے اون لائن ہیڈ فون بوٹ کا اون لائن ہیڈ فون اوڈر کر لیا تو جب وہ گھر پر ڈلیور ہوا تو ڈلیور ہونے کے بعد تقریباً دو تین دن تک تو صحیح چلا لیکن اس کے بعد اس کی آواز میں کمی آنے لگ گئی اور دھیرے دھیرے ہیڈ فون سے جو آوازیں آ رہی تھی وہ آواز پھٹ پھٹ کے آ رہی تھی اور جو ہیڈ آواز میں جو بیس ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا اور اس کے ایک سائڈ سے آواز آ رہی تھی اور دوسرے سائڈ سے تقریباً نہ کے برابر ہی آواز آ رہی تھی اور جو اس کا جو چارزنگ ایوریج جو چارجنگ اوسط ہوتا ہے وہ شروع میں تو صحیح رہا لیکن اس کے بعد بہت جلدی جلدی چارج اس کا جو چارج وہ ختم ہونے لگ گیا اور اور اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا پورا چارج ختم ہو جا رہا ہے